جب تک ہم پانی صاف نہیں پئیں گے تب تک ہماری صحت اچھی کیسے رہے گی اس لیے ہم پانی کو فلٹر کر کے پیتے ہیں عام طور پر ہمارے گھروں میں فلٹر ہوتا ہے لیکن اگر کسی گھریلو طریقے کی بات کی جائے تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ پانی کو ابال کر چھان کر اور پھر تھوڑا ٹھنڈا کر کر ہی پئیں ویسے تو آج کل آر او وغیرہ آ رہے ہیں جس میں کاں پانی کافی فلٹر ہو کے آتا ہے لیکن اگر ہم گھریلو ٹوٹکہ بتائیں تو وہ یہی سب سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ پانی کو ابال کر ہی پئیں کیونکہ پانی میں کافی ایسے چھوٹے چھوٹے بالکل مائکرو سائز کے کیڑے ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں چلتے ہیں ہمیں ان آنکھوں سے نہیں دکھتے ہیں لیکن مائکرو اسکوپ میں وہ ہمیں دکھتے ہیں تو اس لیے ہمیں پانی کو ابال کر ہی پینا چاہیے یا پھر پانی کو فلٹر سے فلٹریٹ کر کے پینا چاہیے اس سے ہماری صحت اچھی بنی رہتی ہے